ہمارے علاکے میں مختلف طرح کے نئے کاروبار شروع کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا علاقہ سیمانچل کا علاقہ ہے یہاں کاروبار پر لوگ کم دھیان دیتے ہیں بلکہ لوگ کھیتی باڑی اور ذراعت یعنی فصلوں کو اگانا اور گلّے کے شکل میں بازاروں میں فروخت کرتے ہیں اسی لیے میں مانتا ہوں کہ کاروبار کا یہاں بہترین موقع ہے کاروبار کرنے سے ہمارے علاکے کے ترقی بھی ہوگی ہم لوگ کاروبار سے دور رہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی کاروبار کروں اگر مجھے اس کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے علاقے میں میوہ جات کا کاروبار کروں یعنی ڈرائڈ فروٹ کا کیونکہ اسی علاقے میں یہ کاروبار ابھی موجود نہیں ہے اس لیے یہاں اس کا بہترین موقع ہے